हैलो हैलो आम हमरा लेना है कितना होगा कौन कौन आम है मालदह कलकतिया कैसे देते हैं

हाँ लेना है हमको लेना है जो अथी करते हैं तो तो लेना ही पड़ेगा कितना है कैसे है बोलिएगा तब न ऐसे ऐसे कौन कौन आम है कैसे कैसे आप बताइए हाँ कौन कौन आम के कौन कौन रेट है बताइए

अच्छा हमको देखना है हमको लेना है तो इतना रेट कहेगा तो कैसे लेंगे हाँ कम रेट करके देना है तो दीजिए ज लेंगे हम इतना घूम हैं तो नफा नहीं होगा तो कैसे होगा तो बताइए कैसे देगा त ईसी लेगा मालदोह भी लेना है कलकतिया भी लेना है किसनभोग भी लेना है सबके रेट बताइए कैसे कैसे देना है अच्छा मी चालीस रुपये कहते हैं तो तीस रुपये जैसे है तो दे दीजिए या नहीं दी जाए तो कोई बात नहीं है तो सारा आम है तो सारा आम के बताइ ना एक लाख इतना गिल दे ता लेंगे नहीं

हाँ ता जे हमारे घर उर में उसको तभी न लेंगे न तो पट्बे ना करेगा तो केना लेंगे जब हमारे को नफा नहीं जाए हाँ देखिए अब बिजनेस करते हैं तो उसमें एक रुपया दू रुपया फ़ायदा नहीं होगा तो इ माल लेकर कौन फ़ायदा होगा हैं इतना अथी करेंगे तो नहीं आदमी अथी करेंगे न इतने हिसाब से लगाइए की लेले किश्त में आदमी अगर नफा भी नहीं जाएगा बाद में करिएगा